मध्य प्रदेश की प्रमुख सरकारी नीतियाँ और इन सरकारी नीतियों पर पहल भी की गई है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना इन सरकारी नीतियों की अगर बात की जाए तो इन्हें मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बनाया गया है जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहौत ही फ़ायदेमंद हैं और यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन इस मिशन का उद्देश्य है कि शौच यदि आप खुले में शौचमुक्त ग्रामों में ओ डी एफ़ की निरंतरता बनाए रखना एवं ग्रामों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ग्रे वाटर प्रबंधन की उचित प्रणालियाँ निर्मित कर ग्राम को साफ़ सुथरा बनाना है इसमें निम्न प्रकार के चुनौतियाँ भी सामने आई कि लोग शुरुआत में तो इस योजना का एकदम निवारण यानी नहीं इस योजना का पालन करना चाहते थे लेकिन समय के साथ साथ इस योजना को समझा गया और इस योजना के बारे में लोगों ने समझा और अपनाया भी